नमस्ते जी हमें पचास हजार तक लैपटॉप लेना था आपके पास कौन कौन सी कम्पनी कितना मतलब लोन पर दे सकते हैं क्या एम आई क्या है इसका डाउन पेमेंट बताइए जी मैम जी सुना आप हमने सुना है आप एक्सयूल्टी डीलर हैं आपकी कंपनी है अच्छी ख़ासी जी तो तो मतलब कब तक आपका शॉप कब तक कब से कब तक खुला रहता है अच्छा अच्छा मुझे जैसे कि उसमें डाउन पेमेंट में मतलब कितना अगर पचास हजार तक लेना है तो उसका डाउन पेमेंट कितना हमें देना पड़ेगा उसका इ एम आई कितना होगा वन पर मंथ का अच्छा मुझे तब एक और लोग हैं उनो उनको एम आई पर लेना है तो इसलिए वो पूछ रही थी मुझे भी ले और आपकी दुकान पर कौन सी बेस्ट मतलब हम अच्छी कंप्यूटर है जो हमें आप सजेस कर सकते है कोई भी अच्छा कंप्यूटर जो हमें हमारे लिए वर्क करने के लिए अच्छा हो

जी जी जी हाँ तो ये जी हाँ कितना मतलब कितना पर्सेंट डिस्काउंट उस्काउंट कुछ मिलेगा इस पर

ठीक है ठीक है जैसे सर्विस अगर कोई चीज हमें सर्विसिंग करवानी हो तो हम के लिए कहाँ जा ठीक है मैम फिर कब से कब तक आना है

ठीक है हम फिर आएँ नमस्ते मैम